जी हाँ मैंने दो किलोमीटर की रेस दौड़ी है जिसमें मैंने अनेक प्रकार के अनुभवों को जाना है जैसे कि मेरा यह मानना है कि दौड़ने से हमारा यूनिटी सिस्टम मज़बूत होता है इसकी अलावा रोज़ाना दोड़ लगाने से हमारा रक्त का संचार भी ठीक रहता है दौड़ लगाने से हमारी मांसपेशियाँ मज़बूत होती है साथ ही हमारा एनर्जी लेवल भी बढ़ता है अक्सर लोग सुबह खाली पेट दौड़ना पसंद करते हैं रनिंग करने से हर्ट रेट हाई होती है जिससे हार्ट के मसल्स मज़बूत होते हैं इसकी अलावा हड्डियों का घनत्व बढ़ता है कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है मूड सही तरीके से वैट लॉस करता है दौड़ना बनाम जब हम दौड़ना तेज़ है अधिक किलो का उपयोग करता है और जॉगिंग की तुलना में हृदय और माँसपेशियों से अधिक प्रयास की माँग करता है जॉगिंग की